जेल्लै अस बाइक चल चलान्ने आं उसदे कन्नै इक फीलिंग औंदी जिसदा असें गी इक मज़ा औंदा ऐ कि वाह् यार अस किन्नी स्पीड च बाइक चला दे आं उसदा असें ई इक मज़ा औंदा ऐ ते असें ई इक सुकून मिलद ऐ अंदरा अंदरा अंदरा अंदरा इक जेह्ड़ी साढ़ी अंदरा एनर्जी होंदी ओह् हाई होई जंदी ते साढ़ी एनर्जी हाई होई जंदी ते अस जिम जन्ने आं ते शैल मज़े करने आं अग्गें पिच्छें